جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہروں میں بہت زیادہ ہاسپٹل ہوتے ہیں لیکن اُس میں سے سارے میں جو ہے اُتنی بھیڑ نہیں رہتی ہے جتنا کہ کچھ چُنندہ ہاسپٹلز میں رہتی ہے کیونکہ وہاں کے جو ڈاکٹرس ہیں وہ اچھے سے ویل ٹریٹ کرتے ہیں وہاں کی کئی بات بھی تو ایسی ہے کچھ لوگ بہت ہی پُوور ہوتے ہیں یا پھر مِڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جو کہ جو ڈاکٹرس جِن کی سیلری یا پھر جِن کی فِیس بہت ہائی اُنہوں نے رکھی ہوئی ہے اُس کو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے جو منیمم وہ ڈاکٹر جِن کی منیمم سی فِیس ہے اُن کے پاس اپنا جو ہے چیک اپ کراوتے ہیں اور اُترپردیش میں بھی ایسے بہت سے ڈاکٹرس ہیں جِن کی فِیس بہت زیادہ ہائی ہے اور مطلب لیکن وہاں پہ جو ٹریٹمینٹ رہتا ہے وہ بہت ہی اچھا رہتا ہے آپ کو ایسا کوئی بھی جو ہے نِراشا ہونے کا وہ نہیں مِلے گا آپ کو تو لیکن کچھ ہاسپٹلز ایسے بھی ہیں جِن کی فِیس کم ہے لیکن پھر وہ بیٹر ٹریٹمینٹ کرواتے ہیں تو وہاں پے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور میرے نیر بائی ہاسپٹل بہت ہے جو پے اچھے ٹریٹمینٹ بھی ہوتا ہے کم فِیس کے ساتھ جیسے کہ راہُل ہاسپٹل ہو گیا پھر ہمارا فاطمہ ہاسپٹل ہو گیا الراضی ہو گیا ایسے بہت سارے اسپتال ہیں میرے آس پاس جہاں پہ اچھا ٹریٹمینٹ ہوتا